हैलो जी सर तुस प्रोफेसर सर बोल्लै दे इंग्लिश दे सर थुआड़ा सर सर में थुआड़ा स्टूडेंट बोल्लै ना सर अजय ऐ मेरा नांऽ जी हां जी सर ओह् असाइनमेंट ही सर इंग्लिश दी ते ओह् सर में दित्ते दी निं ही ते अ'ऊं होई दा हा सर बमार ओह् सर पता गै निं लग्गेआ मिकी अ'ऊं हॉस्पिटल हा एडमिट हा सर हून ठीक ऐ सर ओह् सर हून कदूं लैनी तुसें मेरे कोला असाइनमेंट जी जनाब जी ते ते ओह् सर अ'ऊं औगा थुआड़े कोल सर ते फ्ही तुस मिकी दस्सेओ जे बनाना दा तरीका बी निं औंदा ऐ सर लिखना बी निं औंदा ऐ मिकी इन्ना जेहा ते सर ओह् कोई दस्सेओ मिकी तरीका ओह् कि'यां बनानी ऐ ते मैं ओह् कोई दस्सेओ कोश्चन मिकी सर ठीक ऐ सर ते ओह् सर मिकी क्लासां क्लूसां किन्ने दिन लग्गनियां

ठीक ऐ सर ते ओह् सर कोई गल्ल नि ते ओह् फ्ही अच्छा म्हीना इक क्लासां ते लग्गनियां होर अग्गै हां जी

ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ